पूर्णियामे मुख्य शैक्षणिक संस्थानके अवसर बहुत अच्छा छै जकरामे इसकुल कॉलेज विश्वविद्यालय व्यवसाय परीक्षण सबकुछ अइ इसकुलके फी कोनो कोनो इसकुलमे बहुत छै तऽ कोनो कोनोमे कमो अइ लोकके द्वारा बहुत सुन्दर पढ़ाइ कराएल जाइए एहन एहन इसकुल अइ जकरामे हमर भी आइ टी भेल गवर्नमेन्ट पॉलीटेक्निक भेल एस एन एस कॉलेज भेल लेकिन हँ एकटा दिकक्त अइ जे पढ़ाइ तऽ होइ छै लेकिन पैसा बहुत लागै छै जाहिसँ गरीब बच्चा सब नहि पढ़ि पाबैए बहुत सारा इसकुल एहन अइ जे गरीबो बच्चाके लिए खुलल अइ लेकिन ओकरामे पढ़ाइ होइते नहि अइ हम तऽ सबसँ सुन्दर समझै छी सरकारी इसकुलके कियाकि सरकारी इसकुलमे अगर मास्टर अच्छा मिल जाए तऽ पढ़ाइ ओतहु बढ़िआँ भऽ सकै छै किया कारण मुख्य शैक्षणिक संस्थान आओर अवसरके छै एकरामे हम अगर गवर्नमेन्ट कॉलेजके जोड़िए तऽ हमरा बहुत ही अच्छा हेतै कियाकि हम अगर गवर्नमेन्ट कॉलेजसँ रिलेटेड किछु करै छी तऽ ओकरामे गरीब बच्चा पढ़ि सकै छै लेकिन अगर बड़का बड़का इसकुलमे बात करिए तऽ ओकरामे पढ़ाइ महगा पड़ि जाइ छै तऽ गरीब बच्चा नहि पढ़ि पाबैए लेकिन हँ एहनो इसकुल अइ की गवर्नमेन्टमे पढ़ाइ नहि होइ छै एहि कारण बच्चाके बड़का बड़का इसकुलमे जाइलए पड़ै छै लेकिन बरका स्कूलमे पढ़ाइ अच्छा होइ छै जकरा मे हमर भी आइ टी भेल गवर्नमेन्ट पॉलीटेक्निक भेल एस एन एस कॉलेज भेल ई सबमे पढ़ाइ बढ़िआँ होइए पढ़ाबितो बढ़िआँ अइ मुख्य शैक्षणिक संस्थानके अवसरो बहुत छै आओर आगुओ खुलि रहल अइ पनोरमा नया नया खुलि रहल अइ जे बाहरसँ शिक्षक मँगाबैए जी डी गोएनका नया आएल अइ ओहो बाहरसँ शिक्षक मँगाबैए बहुत ही अच्छा पढ़ाइ होइए